رکاصوں كو ہمارے معاشرے میں بہت سارے چیلینجوں كا سامنا كرنا پڑتا ہے اور میں ایسے ہی ایک رکاص كے بارے میں جانتی ہوں جو ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگوں كے ساتھ آئے تھے كیوںكہ وہ لوگ ڈانس كرتے ہیں تو اُن كو سیم ویلیو نہیں دی جاتی ہے ایک بار ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور اُس میں وہ لوگ اُن كو ہی دیكھ رہے تھے جو ڈانس كر رہے تھے تو جو جو لوگ ڈانس كر رہے تھے اُن كے ڈانس كرنے كے بعد میں لوگوں نے اُنہیں بہت ہی عجیب نظر سے ٹریٹ كیا اُن كو ایک تو عجیب سے دیكھ رہے تھے بُری طریقے سے اور نہ ہی اُنہیں سیم ویلیو دی تھی اُن كے جب لوگ اُن سے بات كر رہے تھے تو لوگوں كا لہجہ بہت الگ سا اُن اُن كے بات كرنے كے لیے مطلب سامان نے طور پر تو لوگ اپنے آپس میں تو بہت اچھے سے بات كر رہے تھے لیكن جو اُن سے بات كر رہے تھے تو بہت ہی عجیب طریقے سے بات كر رہے تھے تو ایسے بہت سے واقع واقف ہوں بہت سارے واقعہ سے جو كہ جو كہ بہت سارے رکاص كو جدوجہد كرنی پڑتی ہے اپنے خود كی لائف جینے كے لیے